गाँवके बुजुर्ग लोकके तबियत खराब हो जाइ छै कोइ बीमारी हो जाइ छै जैसे कोइ बोखार उखाड़ हो गेलकै चाहे टी बी उवी हो गेलकै एहिसँ बहुत यानि जल्दीसँ बिस्तर पकड़ि लै छै पकड़ि लै छै मतलब फेर हॉस्पिटल ले जाइ छै दबाइ उबाइ दियाबैके कारण ने कभी जल्दी ठीक भी होइ छै ने कभी ठीक भी हो जाइ छै एकरा कारण गाँवके बड़ बुजुर्ग जल्दी बिस्तर धऽ लै छै आओर ओकर गाँव घरके हमेशा जैसे तबियत खराब हो गेलकै ओकर सेवा पानि हुनकर करै छी घरके हमसभ मिलके आदमी जैसे हुनका टाइमपर दवा देबैके काम करै छी टाइमपर खाना पीना देबैके काम करै छी नहाबैके काम करै छी हुनकर देखभालके काम करै छी हुनका नहबाबैके काम करै छी आओर हुनकर बड़ बिस्तर बन्हियाँसँ साफ सुथरा धो उ के फिर हुनकर कपड़ा उपड़ा धोबे ओबेके साफ सुथरा पिन्हाबैके काम करै छी जैसे हमर पापाजी हमर मम्मी हमर बहन हमनीसँ उनका मतलब अच्छा देखैके अच्छा देखाबैके लेल हुनकर काम करै छी जैसे कि अच्छा देखत कतनो भी अगर तबियत खराब हऽ बिस्तर धेले छऽ एकरा लेल अपनासँ साफ सुथरा बन्हियाँसँ राखै छी कि ठीक जल्दी हो जाइ छै